ہلو سسلام علیکم ظمسام ہاں مجھے آپ کی مینوفیکچرنگ یونٹ ہے گی ٹی شرٹ بنانے کی میں رامپور ہول سیلر بول رہا ہوں گا مجھے تقریباً بکڑی میں چاہیےیں گی ٹی شرٹیں ذرا مجھے آپ بتاجیے گا کون کون سا کلر آپ کے پاس کالر میں بھی مجھے د دیکھنا ہے کہ چاہیے ہے اور ودؤٹ کالر کے جو ہے گول نیک رہتی ہے ایکسٹ خاص سے رہتی ہے ہے آپ کے پاس ایکسل ڈبل ایکسل ہاں اس میں مجھے جو ہے بڑے سائز آپ بتائیے آپ کے پاس پل سپل ایکسل میں مل جائے گا فورٹی سکس سائز ہوتا ہے گا ایک ایک ففٹی فائیو ایکسل ہوتا ہے یہ رکھتے ہیں آپ اس میں کون کون سےا کلر موجود ہیں فیل وقت میں اچھا کالر میں کون کون سے کلر ہیں اور یہ یہ جو آتی ہے کیونکہ وداؤٹ فلپ جو ہوتی ہے وغیرہ کے لیے اس کے سائز بتاائیے گا تو اس میں آپ کو پیمنٹ کب تک چاہیے ہوتا ہےیسے ہم مال اٹھائیں تو آپ کا کیش میں رہتا ہے گا یا کچھ ہمیں کریڈٹ بھی مل جاتا ہے گا آٹھ دن کا یا پندرہ دن کا کیا آپ کا رہتا ہے گا لیے تو اس میں مجھے جو ہے آپ ایک کالر والا کے اور کلر والے کلر کون کون سے بتا رہے تھ آپ اوکے اوکے اوکے اوکے تو ٹھیک ہے آپ مجھے سیمپ دکھائیےوے اوکے تک یو